आमचे आमच घरां आहाय तीं माजरां यें जनावरां आमी सोदां जनावरां म्हुटाय तेंकां बोर भाशीन ट्रीट कोताय कोणू जावं तें माजोर जावं सूण जावं कोंबी जावं जावं गाय जावं कितेंय जावं आमक केन्ना आम तेश कोन्न कोणाचेय माजरा फाटल्यान वो दांड घेन फाटल्यान ते भाशीन आम केन्ना लागोलनाय आमकां बोरी बोर आम तें जनावरां जायत दूख आहा आनी आमच घारा घारा कोंब्यो आसाय मागी सुण आहाय मागीर माजोर आसा माजरां आसाय तश कोन्न आम तेमच भोरपूर त्रास घेताय दुसरें म्हुणचे कोंब्यो आहल्यार आमक तांती मेटाय ना जाल्यार तांतीं इंकपा मेटाय तेंचो हे भाशेन जाता आनी गाय आहल्यार गाय ती गाय दूद दिता कोणूय दूद इंकपा भोंवताय दुसरें बोकड्यो तेसो कितें आहल्यार तें तेंक तीं तीं दूद काण तीं इंकताय तेंच तेंच उपेग जाता तेशेंच यें कोन त्यो चिकन तुक हावपा मेट्टा तें यें कोण तें येग्स येग्स तुक इंकपा मेटाय आनी आनी इं माजरां कितें जनावर आसलीं कितें ती अेश कोन्न तेंच तीं तुक जायत सांबाटाय तीं जल्ले जावं पिसोळीं स्नेक्स तीं तुक दाखोयन दिताय की स्नेक्स येल्यार देखून हुंयच्यानसो येलो आनी तुगे घारां स्नेक्स आहा जाल्यार इंतून जनावर एकदोम चोड यें सारकें सो आत तेज तेगे यें मेमरी एकदोम बोरी जोनावराली तेक कोटा की हूंय स्नेक्स आहा आनी हूंय जोल्लो आहा तें आनी अेश कोन्न आमच आमच घारां सोगलीं जोनावर आमक राखताय हे भाशेन आमक कोताय जालें